ईअं त हर माण्हू पंहिंजी तरफ़ूं सुठो करण जी कोशिशि कंदो आहे स ॾाढी सुठी तयारी करे ॻाइण जी स्टेज ते वेंदो आहे लेकिन हा मूंखे हिकु दफो ईअं घबराहट थी हुई की मां कीअं ॻायां स्टेज ते वञी करे माण्हुनि जे साम्हूं मां कीअं ॻायां लेकिन ओॾीमहिल ही मां पंहिंजे मन में सोचो की ॾकु ॾकण सां कुझु न थींदो मां जेकी कोशिशि तयारी करे आई हुयमि मां हूअ ॿीहर पंहिंजे दीमाग़ु में यादि कई भॻवान जो नालो वरितो ऐं पंहिंजे पाण खे ॿीहर संभाले करे स्टेज ते वियमि ऐं ढंग सां सुठी तरीक़े सां माण्हुनि जे साम्हूं ॻायो त मूंखे धीरे धीरे पंहिंजे मथां आत्म विश्वासु ईंदो वियो ऐं मां सही तारीक़े सां पंहिंजो प्रोग्राम पूरो करे वरितो पूरो करे वरितो ऐं सभिनि माण्हुनि खूब ताड़ियूं वॼायूं खूब तारीफूं कयूं ऐं मूंखे इन्हीअ में पहरियों इनाम बि मिलियो त मां ॾाढी ख़ुशि आहियां